ہلو السلام علیکم جی کیا پورنیہ سے آپ بات کر رہے ہیں جی میں آپ کے لائبریری کے بارے میں بہت تعریف سنے ہیں کہ آپ نے بہت لوگوں کی خدمت کی ہے اس لیے ہم بھی وہاں جانا چاہتے ہیں جی جی

جی جی ساری کتابیں وہاں اویلیبل مل جائیں گی نا جی جی جی جی جی بہت بڑھیا جی مطلب ہم وہاں بنا خوف بے جھجھک تیاری کر سکتے ہیں کوئی بھی پریشانی کے جی جی سر جی جی جی جی جی وہ تو ہو جائے گا جب آپ سے وہاں جا کے بات کریں گے جی جی بس وہی مجھے اگزام کی تیاری کرنی ہے جی شکایت تو نہیں آپ کے بارے میں سنے تھے آپ کے لائبریری کے بارے میں سنے تھے کہ وہاں آپ بہت بچے کی خواہشیں پوری کرتے ہیں جو چاہتے ہیں جو پڑھنا چاہتا ہے بہت ساری مدد کرتے ہیں اسی وجہ سے جی جی جی جی جی جی انشاء اللہ وہاں پہنچنے کے بعد شاید میرا بھی مستقبل سدھر جائے بہتر ہے جی جی ٹھیک ہے انشاء اللہ ہم جا کے آپ سے وہاں بات کرتے ہیں